हमारे गांव में जो लोग रहते हैं वो सब पारंपरिक अवसर पर नृत्य करते थे और करने के वक्त औरत लोग जो हैं वो घाघरा कुर्ती पहनते हैं और पुरुष लोग जो है वो धोती कुर्ता पहनते हैं ये हमारे पारंपरिक कपड़े हैं और लड़कियाँ मतलब जो लड़कियाँ होती हैं महिलाऍं होती हैं वो ज़्यादातर की साड़ी में रहते हैं साड़ी मतलब घाघरा कुर्ता साड़ी ये सब हो गया और नाचने वक्त ओर जो गहने होता है वो बहुत सारे गहने पहनते है मतलब राजस्थान में वो बहुत सारे गहने पहनते हैं मुँह में नाक में कान में वे मतलब बहुत सारे पहनते है जो गहने होते हैं और जो पुरुष लोग हो गए वो अपनी सिर पर मतलब पगड़ी हो गया और टोपी हो गया ऐसे बहुत सारे अपने सिर पर पहनते हैं